पेशेवर तैराकी सभ जे होइ छै ओ सभ प्रतियोगिताके तैयारी करै छै मेडल लाबै छै ओकरा सभके प्रॉपर ट्रेनिंग होइ छै आओर हमरा सभके कोनो कोइ खास ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहि होइ छै हम सभ पानिमे उतरि जाइ छियै अपने आपसँ हेलै लए सीख जाइ छियै हमर बाप दादा हेलैत रहै तऽ हमहुँ हेलैले सीख गेलियै तऽ एहि तरीकासँ होइ छै आओर हमरा सभके खास छै कि हम सभ धाराके विपरीत दिशामे तैर सकै छियै जैसे ओ तैराकी सभ साफ पानिमे तैरे छै हमराके धाराके विपरीतो दिशामे तैर सकै छियै नदीमे तैर सकै छियै जे उ सभ नहि तैर सकै छै आओर हम सभ छोटो नदीमे तैरे छियै धार जकरा कहै छै ओहि नदीमे तैरे छियै आओर पेशावर जे होइ छै उ सभ एकटा स्विमिंग पुलमे तैरे छै आ हमरा गाम सभमे तऽ स्विमिंग पुल आओर समुद्र सभ तऽ नहि छै एहि दुआरे हम सभ धारे पोखरि सभमे तैरैत रहै छियै